मिक्सर मसीन एक खरीदे हम ऑनलाइन से वह बहुत बेकार था कभी तार जल जाता था कभी कुछ हो जाता था वह चलता ही नहीं था वह किसी काम का नहीं रहा